हेलो हरि ओम

अच्छा तव्हांजी कोई ब्रेंड कुझु रेंज आहे या कुझु ब्रेंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफ़िक आहे त उहो ॿुधायो असांजे पास लुइस फ़िलिपी बि आहे पोइ यू एस पोलो बि आहे जॉन मिलर बि आहे त तव्हांखे कोई अगरि स्पेसिफ़िक खपे त मां स्पेसिफ़िक ॾेखारिया न त मां अगरि रेंज ॿुधायो त मां उन रेंज में जंहिंजो कपिड़ा आहिनि त मां उहो ॾेखारियांव टी शर्ट्स में त तव्हां यू एस पोलो जी वठो या फ़िर कलर प्लस जी वठो त उनमें असांखे कलर्स में वैराइटी वरी व वधीक मिलंदी त तव्हां उन में ॾिसी वठो त साइज़ साइज़ कहिड़ो खपे

एक्सल एक्सल ठीकु आहे ठीकु आहे एक्सल में ॾाढी वैराइटी आहे असां असांजे पास ठीकु आहे मां कलर प्लस में तव्हां ॾिसी वठो त कलर प्लस में बि ॾाढा कलर्स बि आहिनि त तव्हांखे अगरि मेन प्लेन खपे टी शर्ट या उनमें डिजाइन खपे या ठीकु आहे ठीकु आहे तव्हां ईंअं थो कयां मां हे न तव्हांखे टी शर्ट त मां तव्हांखे ॾेखारे थो छॾियां तव्हां टी शर्ट पसंदि करियो उनसां मैचिंग मां तव्हां मां पेंट ॾेखारे थो सघां छॾियां त पहिरीं तव्हां टी शर्ट पसिंद पसंदि करे वठो ठीकु आहे ठीकु आहे मां ठीकु आहे ठीकु आहे जींस में त ॾा हा हा हा जींस में त ॾाढी वैराइटी आहे टी टी जींस आहे रिवर मस्कुलर जींस आहे फ़्लाइंग मशीन जी बि जींस आहे जींस में त ॾाढी वैराइटी आहे हुनमें कोई दिक़तु न थींदी तव्हांखे तव्हां हे न हा हा हा हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे मां तव्हांखे ॿई वैराइटी थो ॾेखारे छॾियां न न कपिड़ो त मां कॉटन ॾींदुसि तव्हां तव्हांखे ऊ कोई बि दिक़तु न थींदी न हुनमें गरमी में त काई दिक़तु न थींदी इविन भई अगरि तव्हां कलर प्लस में वेंदा त ईंदी अठ सौ हज़ार ईअं और वधीक सुठे में वेंदा त ॿारहें सौ त हीअ तव्हां ॿई वैराइटी ॾिसी वठो ठीकु आहे ठीकु आहे त मां तव्हांखे प्लेन बि ॾेखारे थो छॾियां और हुनमें चैक में बि ऐं ॿियो सवलो में बि जेके जंहिं ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा हा हा हा त हुनमें हा अगरि कहीं साइज़ जो बि इशू हू हुजे त उहो चेंज बि थी वेंदो बसि चेंज जो टाइमिंग टाइमिंग थोरो सो आहे की भई शाम जो न अचिजो सुबुह जो टाइम ई अचिजो ॾेह से ॾेह से ॿ जे विच में त ॾह खां दोपहर ॿी बजे ताईं हा हा हा ठीकु ठीकु ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु हा हा हा चेंज जो कोई इशू कोन्हे त तव्हां पंहिंजी पसंदि सां वठी वठो

ठीकु ठीकु आहे ह हा हा हा मां दुकानु ते ईं मिलंदसि तव्हां बसि अची वञो बसि हिक कॉल करे छॾिजो की मां अचां थी या या हा हीअ ई नंबर आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे हा हरि ओम